बिल्कुलु अॼु मां जेको बि लिखी रही आहियां सो सोचींदी आहियां त अॻिते हली उन खे केरु न केरु वध में वधि हिकु शख़्सु त ज़रूरु पढ़े इन करे अॼु मां हिकु बेतु बि लिखी रही आहियां न त मां उस्ताद जी मदद ज़रूरु वठंदी आहियां चवंदा आहिनि न त एक्सपर्ट जी एडवाइज़ वठणु त ज़रूरी आहे बिल्कुलु इन करे मां उस्ताद जी मदद ज़रूरु वठंदी आहियां छाकाणि उहे मूंखे ॿुधाईंदा आहिनि त ग्रामेटिक वर्ड्स कहिड़ा आहिनि ग्रामेटिक शब्द मुंहिंजा किथे ग़लति आहिनि किथे अखर सही कान्हनि जीअं सिंधीअ में चवंदा आहिनि ज़ ॼ ञ ङ ॻ त अहिड़ा अखर जेका आहिनि पाण चई त सघूं था पर लिखिबा कीअं आहिनि उन जी लिखावट कहिड़ी आहे उहा उस्ताद ई हिकिड़ो ॿुधाए थो सघे पाण खे इन करे मां कोशिशि कंदी आहियां त जीअं मां अॼु हिकु बेतु थी लिखां त हू मां उस्ताद खां ज़रूरु चेक करायां त उन में कहिड़ी मिस्टेक आहे कहिड़ी मां भुलूं कयूं आहिनि जेकी अॻिते हलंदड़ मां न कयां ऐं मा ख़ाली लिखंदी रहंदसि त उन जो मीनिंग कान्हे उन जो काई मतिलबु कान्हे छाकाणि त अॼु मां जेको बि लिखंदसि उहो मां मुंहिंजे लाइ लिखी रही आहियां पर मां सोचींदसि की मूंखे अॻिते अॻु लाइ लिखिणो आहे जेके अॻिते ईंदड़ पीढ़ी लाइ लिखिणो आहे त बिल्कुलु मां उस्ताद जी मदद वठंदी आहियां उन्हनि खां सिखंदी बि आहियां उन्हनि खां ॼाणींदी आहियां त कहिड़ी मात्राऊं कीअं ॻाल्हाइजे कीअं लिखिजे किथे कामा अचे किथे फ़ुल स्टॉप अचे इहा सभु मां उन्हनि खां ॼाणण जी बि कोशिशि कंदी आहियां